पसंदीदा किताब सभिनीनि खां पहिरियों त हिकिड़ी जी ॻाल्हि कंदमि दिलि सां पढ़ियल मुंहिंजी जेकी किताब आहे उहा खाली रामायण आहे रामायण जेतिरी दिलि सां पढ़ी आहे एतिरी शायदि के कोई किताब में मां एॾो ध्यानु न खसो रखियो आहे उन लाइ हिन टेम जे हिसाब सां हिन सदीअ जे हिसाब सां रामायण मां मूंखे घणियूं ई ॻाल्हियूं सिखणु मिल्यूं आहिनि सभिनीनि खां पहिरियों त हिकु ॻाल्हि उहा सिखणु मिली के भॻवान राम हुआ उहो माता कौशल्या जो पुटु हो ऐं राजा दशरथ महाराज जो पुटु हो पर राजा दशरथ जी जेकी टीं जाल कैकई आहे उन कैकईअ जे आदेश जे मनण जे करे भॻवान राम पंहिंजो सभु कुझु छॾियो माउ त माउ चइबी पोइ कहिड़ी बि माउ हुजे त हिन त पाण ख़ासि करे मां नियाणियुनि जे लाइ जेकी ॻाल्हि चवणु चाहींदमि के अॼु पाण पंहिंजो पेको छॾे करे साहुरे वञूं था न त पंहिंजी सस जी कुझु ॻाल्हियूं नथियूं वणनि पयूं पाण खे ऐं उन ॻाल्हि ते पाण पा घर में झॻड़ो था कयूं पिया रही नथा सघूं अने अॼु कल्ह थोरो माइटनि जूं भुलूं लॻियूं पयूं आहिनि रही नथा सघूं मन पाण सिधो माइट चवंदा हली आ पुटु हली आ पाण खे कहिड़ी कमी आहे मां पाणे ई तोखे खाराए सघंदसि सॼी उमिरि पाण खे कोई दुखु सहन करण जी ज़रूरु कोन्हे वॾे में वॾी भुल हुई वॾे में वॾी भुल आहे माइटनि जो इहो ॻाल्हइणु जेको न हुजिणो खपे भॻवानु राम त पुटु हुया पंहिंजी माउ कौशल्या कुझु कोन्ह चयो पर पंहिंजी माउ कैकई मां त माउ चवंदमि भॻवानु आहे जी राम भॻवान खे कैकई माता जो जि पुटु घणींदी आहियां छो के हिक जि घर थियो न बराबरि उन जो त पेकाणे पासे उन खे त उन जी माउ जि चयो के चोॾहं वरसि जो वनिवासु ॾियो भले माउ सॻी कोन्ह हुई घर में रहंदड़ पिता जे हिसाब सां त माउ थी न त बि भॻवानु उन खे मनियो उन खां पोइ ॿी ॻाल्हि सिखणु मिली के पंहिंजे घोट जे करे माता सीता हेॾो राज महल छ्ॾे करे आई हुई शादी कयईं हिते अने हिते बि राज महल छॾिणो पियसि बसि कैकई माता जे वचननि जे करे त उहो ॾिसी करे हिकु ॻाल्हि सिखण थी मिले के हेॾा साल अॻु राज पाठ भोॻे हेॾा सुखु भोॻे बि राजा जनक हिक दफ़ो पंहिंजी धीअ खे ईअं कोन्ह चयईं के हली आ पुटु तूं हली आ न को माता सीता ईअं चयो के मां कोन्ह ह वेंदसि राम सां मां पंहिंजे घर वेंदमि जो हेॾा साल अॻु बि सहनशक्ति हुजे त हिन ज़माने में छोकिरियूं पाण छो सहनशक्ति न रखी सघूं उन खां पोइ ॿियो पढ़ाव हिकिड़ो इहो थो अचे पियो के जीअं वनवास लाइ निकिता अने कुटिया जे ॿाहिर सोनो हिरण चमकंदो भॼंदो ॾिसी करे खाली सीता माता हिकु दफ़ो भॻवान राम खे चयईं के मूंखे इहो हिरण खपे काल्पनिक हिरण हुयो ॾिसणु वञिजो कल्पना में आयो हुयो हिरण खाली हिकु चमक ॾेई हली वियो हुयो हिरण हो कोन्ह अखियुनि खे अंधो करण जी ॻाल्हि हुई रावण जी राम त खाली उहो सोन चमकींदो चमकींदो पासो ॾिठो हिरण खे त भॻवानु राम ॾिठो बि कोन्ह हुयो मन भॻवानु राम चयईंसि सीता माता खे के न न कोन्हे हिरण हुन चयईंसि इहो हिरण ई आहे मूंखे इहो खपे मना खपे अॻिलो प्रेम ॾिसो भॻवान जो खाली माता सीता सां केॾो प्रेमु कंदा हुया पाण चयऊं पाण सचो प्रेमु हुजे न त माण्हूं उभ मां तारो बि लाइ थो अचे उभ मां तारो लाइण जी ॻाल्हि कोन्ह हुई हिरण चिमकंदे हिरण जी ॻाल्हि हुई सोन जो हिरण पकिड़णु हेतिरो प्रेमु अॼु जे ज़माने में कोन्हे कंहिं खे त मां त छोकिरनि लाइ बि इहा सलाहु ॾींदमि के जेकी छोकिरी तव्हां खे तव्हां जे करे पंहिंजो घर छ्ॾे करे अचे थी न त तव्हां हेतिरो प्रेम त हू लहिणे थी तव्हां खां हेतिरो प्रेम त तव्हांखे करिणो जि खपे हिकु हिन सोन हिरण जे करे हेॾी मॻज मारी रचाइजी त बि भॻवानु राम सीता खे कोन्ह छॾियो बाक़ी अॼु कल्ह ज़माने में थोरी घणी ॾि पाण छोकिरियूं सहूलतियूं घुरनि थियूं नी त ॻाल्हि छोकिरनि खे भी कंहिं खे नथी वणे पई प्रेमु विवाह कोन्ह हुयव सीता अने राम जो अरेंज मेरेज जि हुआ न उन टाईम में बि हींअर अरेंज मेरेज में बि तक़लीफूं ईअं ई थियूं थियनि के छोकिरा छोकिरियुनि खे समुझनि कोन्ह था मन भुलूं त ॿिन्हिनि पासनि जूं आहिनि छोकिरियुनि में सहन शक्तिरो ई कोन्हे मन रामायण ॾिठे खां पोइ मूंखे हिकु ॻाल्हि त मॻज में वेहि थी के जीअं कैकई माता राम जे भले पंहिंजी माता कोन्ह हुई पर उन जे वचन जे करे भॻवानु राम वनवास खंयो त पाण पंहिंजी सस जी ॻाल्हियूं छो न मनी सघूं अगरि हू ग़लति आहे त थोरो घणो सहन करे पंहिंजे घर खे ॿधी करे रखण जी ट्राइ छो न करे सघूं मन मां सॼी रामायण ॾिसणु वञूं नी त मां हेतिरी जि ॻाल्हि चवंदमि के रामायण पहिरियां भॻवाननि जी जेकी दास्तां हुई नी उहा दास्तां हींअर एकवीह सदीअ में हले पई थी खाली खऊण खऊण जी समुझ समुझ जी फेरु आहे अने हरेक छोकिरीअ खे हरेक छोकिरे खे शादी करण खां पहिरियों मां पीअ खे रामायण विहारे करे ॾेखारिबी आहे अने इहे ॻाल्हियूं समुझाइबियूं आहिनि के जीवन साथी सचो छा हूंदो आहे घर सचो छा हूंदो आहे घोटु छा हूंदो आहे ज़ाल छा हूंदी आहे परिवार छा हूंदो आहे सॿंध छा हूंदो आहे अने हिक वचन जे करे छा करण में ईंदो आहे अने छा करिबो आहे पंहिंजी फर्ज़ु छा आहे जो इहा रामायण तव्हां ॾिसी वरिती अने समिझी वरिती शादीअ खां अॻु त शादीअ खां पोइ कॾहिं महाभारत कोन्ह थींदी अने कुटुंब सुखी परिवार सुखी माउ पीउ ख़ुशि नियाणी ख़ुशि घोटु ख़ुशि रही सघंदो जय झूलेलाल